ہمارے علاقے میں مخصوص چیزوں میں جو ہے وہ مبین کے کلچے نہاری ہیں اس کا بڑا خاص نظم ہوتا ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہاں کی بھیڑ وہاں کو دیکھنا وہاں کے ہجوم کو دیکھ کر کے ہی پتا چلتا ہے اور اس میں ٹنڈے کبابی کا بھی ایک اچھا نام ہے جو پورے دنیا میں اس نے شہرت حاصل کی ہے باہر کنٹری میں بھی ان کے شاپ ہیں جو لوگ کھا کر کے بڑا اچھا چلتا ہے اور جب لوگ ملتے ہیں جب کھاتے ہیں تو ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس کو کھانے کے بعد ہم نے بھی ایک بار بنانے کی کوشش کی اس طرح تو نہیں لیکن بننے کا ایک اچھا انتظام ہو گیا تھا تو ہم نے جو ہے بڑا محسوس ہوا کہ ہمیں بھی اس طرح سے بنانا چاہیے لیکن بن نہیں پاتا ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے انسان کوشش کرنے سے کیا حاصل نہیں ہوتا ہے